میری لی گئی پسندیدہ تصویر میری جنم دن کی تھی جو کہ میری سسٹر نے میری وہ تصویر لی تھی مجھے وہ بہت پسند آئی تھی اس میں بہت اچھی کلیئرٹی تھی

اس کے پچھلی کی کہانی میں ایسا ہوا تھا کہ ہم سب بھائی بہن مل کر گھومنے گئے تھے چیز لے کر کیک لے کر کھانے پینے کا بہت سارا سامان لے کر ہم گھر سے نکلے تھے تو ہم پہنچے تھے انڈیا گیٹ وہاں پر وہاں پر ہم نے جا کر کے دیکھا تو ہم بیٹھے پارک میں کیک کاٹنا الاؤ نہیں تھا پھر ہم نے کیک باہر نکل کر کے کہیں اور کا آٹو لیا پھر وہاں جاکر ہم نے کہیں ایسی جگہ بیٹھے جہاں پر کیک کاٹنا یا کچھ کھانا پینا الاؤ تھا وہاں بیٹھ کر کے ہم نے کیک کاٹا اور کھانا پینا کھایا بہت مزہ آیا